नमस्ते बोलिए बोलिए अरे होलसेल वाले बोल रहे हैं कपड़ा की बोलिए अरे कपड़े का जूता चप्पल नहीं कपड़ा हुआ बढ़िया जो भी है पैंट सूट जो भी आप औरत या आदमी पहनते हैं जो की हाँ हर मौसम में के कपड़े मिलते है हमारे यहाँ अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा सोचे हैं आप हमारे यहाँ दस किस्म जैसे आप जैसा कपड़ा लेंगी उसके हिसाब से आपको छूट दिया जाएगा आप जिस जैसा लेंगी जो भी आपका जिस भी चाहे छोटे बच्चों का होगा या बड़े बच्चों को बड़े बच्चों के लिए अपने लिए तो आपको छूट दिया दस बीस पर्सेंट आपको छूट दिया जाएगा जैसा जिसके अ ऊपर लेंगे जैसे बच्चे होंगे तो बच्चे पर छू दस पर्सेंट छूट है और बूढ़ों के लिए बीस पर्सेंट छूट है ऐसा ही मतलब क्राइटेरिया है तो आप जैसा कहिए

हाँ हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा और ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं बहुत दूर से आते हैं गाजीपुर हमारा स्थान है आप जहाँ भी होंगे आप संपर्क कर लीजिएगा एक बार हमारे यहाँ विजिट कीजिए इसके बाद आपको हाँ आपकी बातों को सुना जाएगा आप जैसा आप बोलेंगे उसके हिसाब से किया जाएगा आप एक बार मौका दीजिएगा हाँ हाँ हाँ ये अब सही समझे हैं तो वहीं आप आइए तो आपका जैसे मतलब बच्चों के लिए है बच्चों के लिए कपड़ा है छूट दिया जाएगा बढ़िया और बढ़िया कपड़े की क्वालटी में कोई कमी नहीं है

हाँ मन हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर ऐसी बात नहीं ठीक है कम से कम फिफ्टी पर्सेंट या थोड़ा सा जो भी है पचीस पर्सेंट से ऊपर अगर देंगी तभी कुछ हो पाएगा हम भी अब दुकान चला रहे हैं बड़ी दुकान है तो अब सब कुछ सबको लेना देना होता है न समझ रहे हैं न हाँ हाँ हेलो हाँ अच्छ अच्छा वस्त्रालय का सिंह इंटरप्राइजेज नाम है हूं हूं हूं तो आप एक बार विजिट कीजिए तो आप कब आ रहे हैं आपका बता दीजिएगा ठीक है अच्छा अच्छा तो हमको पहले ही सूचना दे दीजिएगा तो हम आपके विषय में सब डिटेल्स मंगा लेंगे न क्या क्या चाहिए अपना डिटेल्स वाट्सअप कर दीजिएगा ठीक है वो हमारी दुकान वही सबकी नार्मल जैसे जबसे आप बोल देंगे तो आपके हिसाब से एक आध दो घंटा लेट भी हो जाएगा पहले भी हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं दस बजे से वो चालू होता है और इसके बाद पाँच छ बजे तक चलता है जैसे आप अगर आप आना चाहेंगे तो पहले बोल देंगे तो आपके लिए एक आध घंटा और रुक जाया जाएगा पहले भी खोल दिया जाएगा और आपके लिए सोचा जाए हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है तो नमस्कार ठीक